हलो जय झूलेलाल ओला असांखे सुभाणे अठे बजे जी बुकिंग कराइणी आहे असां रामनगर में रहंदा आहियूं ऐं असां चारि जणा आहियूं असांखे अहमदाबाद वञिणो आहे ऐं सुभाणे अठे बजे ई निकिरणो आहे असांखे त सुभाणे असांखे हिकु सुठी गाॾी ऐं हिकु सुठो ड्राइवर जेको असांखे सेफ़ वठी वञे अहमदाबाद त सुभाणे अठे बजे जी बुकिंग करे छॾियो असांजो ॿारहे बजे हुते पहुचण जाम ज़रूरी आहे ॿारहे बजे असांजो फंक्शन आहे हुते अहमदाबाद में त प्लीज़ सुभाणे अठे बजे जी बुकिंग करे छॾियो असांखे जीअं झट पहुचाए छॾे हुते अहमदाबाद